हैलो स्विगी मां तव्हांखे पनीर काजू जी भाॼी ॿ पापड़ ॿ दुध जा ग्लास ॿ गोअ ॿ सोडा अहिड़ो ऑडर ॾिनो हुयो त तव्हां मूंखे चयो की जेॾीमहिल मां तव्हांखे ऑडर डिनो हुयो त तव्हां मूंखे चयो हीउ ऑडर ॿावीह मिंट में तव्हांजे घरु पहुची वेंदो पर हिन महिल ताईं अञा आयो कोने मुंहिंजा महिमान अचणु वारा आहिनि घरु पहुचंदा ई हूंदा इहो ऑडर केसिताईं पहुचाईंदा उहो तव्हां ॿुधायो जल्दी पहुचायो